جب میں اپنے شریر کو فٹنس رکھنے کے لیے ٹریل رننگ ورزش میں ورزش کرنے گیا تو مجھے بہت اچھا لگا ورزش کرنے میں ٹرین رننگ میں تو فٹنس کے لیے شریر کے لیے بہت فائدے مند ہے اسی لیے ہم ورزش کرتے ہیں کہ شریر کی ساری تھکان دور ہو جائے تندرست رہیں چست رہیں سامنے والے دیکھنے میں ایسا نہ کہے کہ اتنا مایوس کیوں ہو ایسے کیوں کھڑا ہو تندرست رہو ڈٹ کے کھڑا رہو بات کرو تو اسی لیے ہم دوڑتے ہیں ورزش کرتے ہیں اس سے شریر کی خونیں نیچے اوپر ہوتا ہے نس فری ہوتا ہے تو اس پہ ورزش کرتے ہیں اور صبح صبح سبزیاں کے طرف جنگلوں کے طرف دوڑ لگاتے ہیں تاکہ صبح کا ہوا بہت فائدے مند ہے صبح صبح کا ہوا بہت فائدہ مند ہے دوڑنے میں آدمی اچھا لگتا ہے صبح اگر ٹھنڈی ٹھنڈی موسم ہے اور صبح کے ٹائم کیا ہے سانس بھی بڑھتا ہے سانس کو روک کے تم دوڑو ورزش کرو اس میں آپ کی سانس بھی بڑھے گا تو ہم کو بہت اچھا لگتا ہے صبح صبح ورزش کرنے میں جب میں ورزش کرتا ہوں پھر کبڈی کھیلتا ہوں اس میں بھی دوڑتا ہوں فٹ بال کھیلتا ہوں تو اس میں بھی دورتا ہوں تو بہت اچھا لگتا ہے اسی لیے شریر کے فٹنس کے لیے آدمی کو ورزش کرنا چاہیے